आइकाल्हि ज्यादातर युवा जे छै से खेती कैरियरमे नहि बनाबऽ चाहै छै क्यूँकि एहिमे जे छै से बहुत अधिक एक तरहके प्राकृतिक आपदा सेहो आबयके सम्भावना रहै छै कए बेर फसल होइ छै कए बेर फसल नहि होइ छै आओर कए तरहके दिक्कत अबैत रहै छै लेकिन अगर आदमी अहु फि फील्डमे अगर कैरियर बनाबऽ चाहय तऽ बना सकै छै कियाकि आइ जे छै से आ एग्रीकल्चरके पढ़ाइ बड़ा विस्तारसँ भऽ गेल छै आ तरह तरहके खे हायब्रिड खेतीके सेहो उत्पादन भऽ रहल छै आदमी चाहय तऽ अगर खेतके अगर अधिक मात्रामे रहय तऽ भरपूर एहिमे कमा सकैए एहन कएटा सुनलहुँ एहनो पढ़लहुँ हेँ अखबारमे कि एम बी ए कऽ कऽ आदमी जे छै से एहि फील्डमे कए बेर एलैए जेनाकि अहाँकेँ समस्तीपुरमे कए तरहके कोनो पपीताके खेती लगा कऽ कोनो जे छै से खैनीके जे छै से खेती लगा कऽ आओर कए तरहके काम जे छै से ओ कऽ सकलैए आओर अगर अगर आदमी अगर कोनो फील्डके अगर भगवान मानि लय तऽ ओहिमे आदमी कमा सकै छै ओहिमे ओकरा कोनो चीजके दिक्कत नहि हेतै